आं दखानाव अजयनि दखानाव थाव नालेंखर लाबोदोंमोन बेंटलनिफ्राय ओमफ्राय बे थावआ गेसावसो आरो थावखौ फोननानै जि मोनामो थानो हाया मोदोमाबो मान्दुलाबायो आं नङाबा बे थाव नालेंखरखौ फुनबाय थायो आराम खर'फ्राव फुनबाबो मोजां मोनो मोदोमाव फुनबाबो मोजां मोनो आं दस्रा थावखौनो फुनफेरा बे थाव नालेंखरखौनो फुनबाय थायो आङो ओमफ्राय गेसावसो मोनसनबोदों ओमफ्राय आंना दा खानाइयाबो मोनामजुब्बाय गोदान बायनानै फुनफिननांगौ जाहैबाय मोजांखौनो मोनसनथाराखै आङो बे खेबसेयाव थाव नालेंखरखौनो गाज्रिसो मोनबोदों गोदान नागिरनानै दखानखौ सोलायनानै लाबोफिननांसिगोन आङो थावखौ आं दस्रा थावखौ फुननो हाया नालाय बे थाव नालेंखरखौनो फुनो आङो आं मोनामनाय मानायखौबो फुननो हाया बे थाव नालेंखरखौनो फुनो आं खर'आवबो फुनो मोदोम आथिं आखाइ फुनजोबो गेसावसो मोदोमानो मानलुजोबदोङो खर'आबो मोनामदों दा गोदान नागिरनानै लाबोफिननोसै आङो दखानाव थांनानै मोजांखौनो मोनथाराखै आं सेवनायखौनो हरदों आंनो थावखौ थाव मोजांखौनो हराखै आंनो गेसावसो मोनामनाया फुननो हायाखै फुननोनो हाया मोनामनायानो थानोनो हाया सेवहाबलायनायखौनो हरदों गोदान लाबोनांसिगोन आङो फुननोनो हाथाराखै आं बे थाव नालेंखर लाबोगासेखौ नङाबा आगोलावलाय मोजां मोजां मोनबोबाय थायोमोन बे बाराव गेसावसो मोनबोदों आं थावखौनो लायफिनाबाथ' जानाय नंला आं थाव नङाबाबो थानो हाया थावखौ फुनथारो आङो थाव नालेंखरखौ दस्रा थावखौ फुननो हाया आङो बे नालेंखरखौनो फुनो आङो मोनामदों